साढ़े इत्थै ना मतलब जेह्ड़ी लोह् क्लास थिंकिंग आह्ली जेह्ड़ी मतलब आंटियां होंदियां ओह् मतलब इक औरत ना दूई औरत गी जीन दिंदी मतलब अगर इक औरत जेह्ड़ी ऐ ओह् अगर डांस गी अपनी हाॅबी बनाइयै ओह्दे च मतलब अपना जेह्ड़ा हाॅबी ऐ उसी बनाइयै ओह्दे च पैसे कमाना चांह्दी ऐ अग्गें जाइयै तो और अग्गें बधना चांह्दी जि'यां क्लासीकल डांस दी टीचर बगैरा होई गेई लोग उ'नेंगी जीन नेईं दिंदे लोग सोचदे एह् पता निं केह् समाज गी गल्त कम्म करा दी उ'नेंगी लगदा कि अगर साढ़े मतलब इक पैरेंटस बी इस चीज गी जैदा स्पोर्टिव नेईं होंदे जित्थै धोडी में दिक्खे दा ऐ मतलब ओह् नेईं चांह्दे कि मेरी कुड़ी जेह्ड़ी ऐ नचनियां बने ओह् नचनियां बड़ा यूज करदे हे आई एम साॅरी में बी इ'यै वर्ड यूज करै नी मगर लोग इ'यै यूज करदे रौंह्दे मतलब उसी जीन नेईंं देना ओह् चांह्दे कि अगर कन्नै आह्ली दी जेह्ड़ी कुड़ी ऐ ओह् इंजिनियर बनी दी ऐ ते मेरी कुड़ी बी ओह् गै बनै मतलब कि ओह्दे कोला डांस जेह्ड़ा ऐ ना ओह् छीनी लैंदे जेह्डे़ समाज आह्ले हैन ओह् चांह्दे ना ओह् बी पढ़ाई करै जि'यां बाकी जिस लाइन च चलै दे ओह् बी उ'ऐ लाइन च चलै इत्त ते जेह्डे़ लोक होंदे बडी चीप नजरा कन्नै उ'नेंगी दिखदे ते मतलब ओह्दा उं'दा अपना मन जेह्ड़ा होंदा ओह् बी मरी जंदा कि में अपनी जेह्ड़ी हाॅबी ऐ उसी और अग्गें लेई जा एह्दे च पैसे कमां ते इसी होर उच्चे दर्जे च जेह्ड़ा दर्जा जेह्ड़ा ओह् इसी पजान ओह् जेह्ड़ी चीजां न ओह् औरतें आस्तै ते जैदा मुश्किल ऐ आदमी फ्ही बी करी सकदा औरतें ते बडे़ कामेंट बगैरा बी औंदे सोसाइटी मतलब एह् नच्चने आह्ला कम्म करै दी बगैरा बगैरा समाज गै जीन नेंई दिंदा कल्ली औरत गी